बिहारके मे बहुत जइसे कि मन्दिरमे आ गेल अहाँके प्रमुख प्रमुख मन्दिरमे श्यामा माइके मन्दिर कुशेश्वर स्थान जेकि मधुबनीमे छथि आओर मस्जिद भऽ गेल पटनामे मस्जिद है पत्थर मस्जिद आओर पटनामे गुरुद्वारा भी है आओर कि एकर अहाँके सभ अपन अपन धार्मिक लोक जाइ छथि जेतय जे हिन्दूमे पूजा करै छथि मस्जिदमे जइसे सभ मुस्लिम सभ अजान पढ़ै छथि चर्चमे सभ अपन अपन सभ सन्स्कृति आ धर्मके तहत सभ किछु अपन अपन करै छथि आओर ई बिहारमे भी बहुते बहुत एहन सभ विभिन्न प्रकारके धार्मिक है धार्मिक लोक यहाँपे छथिन आओर हिन्दू मुस्लिम सिख इसाइ सभ छथि यहाँपे आओर मन्दिर भी छथि बहुत मस्जिद भी है चर्च भी है चर्च पटनामे नामी है ओ चर्च आओर प्रमुख स्थल भी प्रमुख बहुत धार्मिक स्थल छै उतना मतलब मन्दिर बहुत मन्दिर छथि बहुत मस्जिद भी है चर्च भी है